हलो तव्हां सागर होटल मां छा मेनेजर ॻाल्हायो था छा मूंखे ऑडर करिणो आहे त मुंहिंजो घर हितां अधु कलाक जो रस्तो आहे त मूंखे ॿारहं थी विया त तव्हां वटि रोटी हुजे त मूंखे मोकिलंदा छा की पहुचाईंदा सही